हेल्ल' औ दङ दङ दङ बोरमायालाय बोरमा मेन्दायालाय दसथासो दङ माबेसे नांगोन दामआ आङो मासेयाव थिन हाजार गाहाम फानो एखनबा माखौबा साराय तिन हाजार गाहाम फानो एह औ औ ए औ होनबालाय नायफैबानो जाबाय आं साराय तिन हाजार गाहाम फानदों माखौबा तिन हाजार फानदों औ औ होनबालाय बेसेबांथो लांगोन नोंलाय आं बारा खमायनो हानाय नङाहाय

औ थिन हाजाराव लांथारबा माबासो खमायजागोन दे एक हाजार माबासो एक्स'सो दुइस'सो खमायजागोन दे लांथारोबा आंहाबो खालि फुजा बिदि फैथायबा आन्थ' आन्था जायो नालाय

औ देह औ

आंहाबोथ' बिदिनो बिदिनो जायो फैसायानो थोआ ओरै जानाय लोंनाय बायनाय आरो फिसाफोर फरायनाय सासे दंबावोना

दे होनबालाय देह औ औ औ दे